दौड़ बहुत ही अच्छा चीज होइ छै लेकिन फिर भी जादा दौड़ैसँ ने खतरनाक भी होइ छै दौड़ दौड़ करि कऽ ने हमरा आरके गिर जाइत रहियै बचपनमे दौड़ करै रहियै ने बहुत गिरै रहियै एकदम चोट लागि जाइत रहै पट्टी एकदम बन्हबय पड़ै छै दिनेश डॉक्टरके पास जाय पड़ैत रहै सुइआ लगाबैत रहै टेप साटैत रहै एकदम पूरा मानि कऽ चलह जेना दौड़ना छै दौड़ना अच्छा वाली बात छियै लेकिन जादा भी दौड़नाइ अच्छा नहि छै जादा दौड़ि कऽ गिर जेनाइ तऽ अच्छा नहि ने छै डॉक्टरके पास जाह सुइ लगाबह पट्टी कराबह एकर बाद ओहिमे रुपैआ ने खर्चा होइ छै ओतेक गरीब आदमी कहाँसँ लाबबै रुपैआ दौड़ि कऽ भी मानि कऽ चलह कि कभी एहन दौड़ एहन दौड़ने रहियै सुबह सुबह चोट लागि जाइत रहै बहुते चोट लागि जाइत रहै चोट लागि जाइत रहै बहुत चोटसँ ठेहुनामे चोट लागि जाइत रहै खून बहय लागैत रहै पट्टी करैत रहियै बगलमे दिनेश चा छै मुरारी चा छै संजय चा छै बगलमे तकर पास जा कऽ पट्टी कराबैत रहियै पट्टी करा कऽ गोली दैत रहै दबाइ दैत रहै सुइया दैत रहै जब ओहिसँ आराम नहि होइत रहै पूर्णियाँ जाय पड़ैत रहै यहाँसँ पूर्णियाँ जायके बाद पूर्णियाँ यहाँसँ जब बहुत पचास किलोमीटर छै वहाँ जायके दूर दूरमे एक्सरे करैत रहै टाङ्गमे जब चोट लागि जाइत रहै एक्सरे कराय कऽ गोली दबाइ दैत रहै खून जाँच करैत रहै एकदम खून जाँच करैत रहै खून जाँच करि कऽ सभचीज करि कऽ दबाइ लिखैत रहै तब एक्सरे करैत रहै सभचीज करि कऽ उएह टाङ्गके ठेहुनाके एक्सरे करैत रहै तब ओकर बतबैत रहै तब गोली दबाइ दैत रहै उतनाके लम्पसममे दू हजार पाँच हजारके खरचा भैए जाइत रहै इसीलिए दौड़नाइ भी अच्छा चीज नहि छै अच्छा दौड़ए लेकिन चोट लागि जाइ छै तऽ ओहिसँ अच्छा तऽ किछो नहिए ने छै जिन्दगीमे की छै